मां सोशल मीडिया जे ज़रिए व्हाट्सऐप इंस्टाग्राम रस्ते मां माण्हुनि सां जुड़ियलु आहियां ऐं हीअ टैक्नोलॉजी असांखे मदद करे रही आहे मां जीअं त मोबाइल जे ज़रिए व्हाट्सऐप ते माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदी आहियां भॻवाननि जा फोटा विझंदी आहियां रील विझंदी आहियां जीअं व्हाट्सअप ते माण्हू ॾिसनि ऐं मूं सां जुड़नि ऐं मां ॿियनि सां जुड़िया ईअं हू ॾिसंदा आहिनि ऐं वरी केॾीमहिल असां वीडियो कॉल बि कंदा आहियूं जीअं कंहिं सां ॻाल्हाइणो आहे तीअं असां साम्हूं आम्हूं साम्हूं ॻाल्हाए सघूं था उहो बि टैक्नोलॉजी जे ज़रिए ई सभु थी रहियो आहे ऐं असांखे कंहिंखें न बि ॾेखारिणो आहे उहो असां पंहिंजे ई नंबर ते ऐं लिखी करे उन खे जॉइंट करे रखंदा आहियूं जीअं ॿियो केरु ॾिसी न सघे ऐं ईअं असां केतिरे ई टैक्नोलॉजी असांजी मदद करे रही आहे ऐं असां ॿियनि सां जुड़ी रहिया आहियूं केतिरो ई जीअं असां पहिरीं लेटर लिखंदासीं पर हीअंर आम्हूं साम्हूं ॻाल्हाए बि सघूं था ॻोल्हाए बि सघूं था हिक ॿिए खे ॾिसी सघूं था ऐं असांखे प्राइवेसी जीअं की करिणी हुजे त उहो बि असांखे हीअंर मदद मिली रही आहे त असां पाण ॿियनि खे न ॾेखे असां कंहिंखें न बि ॻाल्हाइणो आ कंहिंखा उन खे ब्लॉक बि करे सघूं था ऐं कंहिंखें न ॾेखारिणा आहिनि फोटूं ऐं पंहिंजा त उहो बि असां नंबर जे ज़रिए असां बंदि करे रखी सघूं था जीअं ॿियों कंहिं ॾिसी न सघे ऐं न ॻाल्हाए सघे असां सां उहो टैक्नोलॉजी जे ज़रिए ई सभु थी रहियो आहे हीअंर असां जीअं जेको चाहियूं था उहो थी रहियो आहे असांखे ॿासण मलणा हुजनि त उहो बि मशीनूं निकितियूं आहिनि केतिरो बि सोशल मीडिया जे रस्ते बि असांखे ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिले थो चाहे हू असांखे सिखारियुनि था ऐं असां हू उन जे ज़रिए ई सभु कमु करे रहिया आहियूं ऐं टैक्नोलॉजी जी मदद सां ई सभु थी रहियो आहे